मुड्डेर वेलसांव कांसावलीम म्हाजोड्डा बेतलबाटी नुवें मडगांव

नावेली कुंकळे बाळ्ळी काणकोण सांवड्ड्या काल्यां मोल्यां वाळपय सत्तरी उपास नगर वास्को दाबोले चिकलीम मांगूर सडा बिर्ला पर्वरी ओल्ड गोवा ओल्ड गोवा म्हापसा पेडण्या कोरगांव शिरोडा तळावली थिवीम शिरगांव अस्नोडा

भाटी सांग्यार मांद्रें मडकय चिकालीम पोंडा दाबाळ बेतोडा साकोड्डा सांगवाल बोरीम वाळपय सांकळी बिजोलीम वेळगेंम

तीस तिसकार उजगांव बाकाडयां